हमरा रातिखन ससुरक्षित पहुँचेलनि ड्राइवर बड़ा सुसभ्य बुझाएल ताहि दुआरे ओहि ड्राइवरके हम धन्यवाद देलिअनि जे अहाँ नीक व्यक्ति छलहुँ जे हमरा ससमय पहुँचेलहुँ बड़ा सुरक्षित रूपसँ पहुँचेलहुँ अहाँ नीक लोक छी एकरा लेल धन्यवाद